ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کا کی تاریخ جدوجہد بھری ہے جس کے لیے ہم نے انگریزی کو انگریزوں کی ظلم و زیادتی جھیلی جو اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سینتالیس کے درمیان ہوتی رہی اور اس میں سب سے قابل فخر بات ہمارے لیے جو رہی وہ یہ کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرںے کے لیے اس میں اہم کارنامہ انجام دیا جن میں ہمارے ملک کے بڑے بڑے علما اور سیاست دان حضرات نے حصہ لیا اور ان میں جو پیش پیش رہے ان میں اہم نام مولانا ابوالکلام آزاد مہاتما گاندھی محمد علی جوہر علی برادران سبھاش چندر بوس سردار پٹیل مولانا محمود حسن دیوبندی وغیرہ سر فہرست ہیں اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس جدوجہد آزادی میں اور اس ملک کو آزاد کرانے میں حصہ لیا جن میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں